हाँ बोल खाद का दुकान है खाद ले ले हाँ खेती के लिए डी ए पी ले लें यूरिया ले लें डी ए पी खाद न है पाँच किलो ले लें अरे तो यूरिया ले लें और बीज ले लें मकोई का बीज ले लें गेहूँ का बीज ले लें धान का बीज ले लें अभी तो धान और मकोई का रोपिया का सीजन है सब्जी का ले लें

कद्दू का चिउरा खीरा तरबूजा जो ले लें धान का बीज ले लें मकोई का बीज ले लें चार किलो पाँच किलो खाद ले लें पाँच किलो मकोई का बीज ले लें पाँच किलो धान ले लें सौ सौ सौ सौ ग्राम बीज ले लें सब्जी का बीज